हैलो हां में ना इत्थै ट्रैवल अजेंसी ऐ उत्थुआं थोआढ़ा नंबर लैते दा हा ते मतलब पुच्छना हा तुसेंगी जगहें दे बारे च केह् ऐ केह् नेईं हां रियासी रियासी ना ना इयां हा माता वैश्णो देवी जाना असें असें रियासी बी घूमना हा ते रियासी जगह् असें घट्ट पता ते असें तां उत्थुआं नंबर लैता थोआढ़ा पुच्छी लैन्ने कनेहा गड्डी दा केह् कराया केह् ऐ ऐ कोई हफ्ता हां अराम करियै अच्छा अच्छा अच्छा की अगर असें अगर सारी जगह घूमना हो हफ्ते च होई जाना ते कन्नै कन्नै गड्डी दा कनेहा खर्चा रौह्ना अगर बड्डी गड्डी करनी होगी कोई पंज छे सत्त सोआरी आह्ली बस ठीक ऐ तां तां कन्नै मतलब कि गड्डी कु'त्थैं कु'त्थैं जाह्गी केह् होग केह् नेईं फ्ही रौह्ना पु रौह्ने दा केह् स्हाब कताब हां कटरा रुके दे अस अच्छा होटलै दे बाह्र लैना ते होटल बाह्र छड्डी ओड़ना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अ'ऊं सनाह्गी तुसेंगी दिक्खी सुनियै गल्लबात करियै तुसेंगी सनाह्गी अ'ऊं ठीक ऐ चंगा